हाँ ये मेरे जीवन में बहुत बार हुई है जैसे कि मैं एक पारंपरिक सांस्कृतिक पद्धति से मैं नृत्य करती हूँ मतलब मेरे ज़ईले में जैसे नृत्य करते हें मतलब पारंपरिक पद्धति से मैं वैसे ही नृत्य करती हूँ और वो वो नृत्य ही मीन सीखती थी लेकिन मेरे जो गुरू हैं उन्होंने बताया कि तुम थोड़ा मर्डन नाच मतलब डांस भी नाचो तो मुझे मैं बोली कि नहीं मैम मैं ये नहीं कर सकती लेकिन मेरे मैम ने बोले कि तुम नहीं तुम नहीं कर सकते हो मे तुम को सिखा दूँगी तुम कर पाओगी तब मैंने वो मैम की मा मतलब बात मान कर मैंने हाँ बोल दिया और मैं हमारा एक प्रोग्राम था मतलब इसीलिए हम को नाचना था वहाँ उस प्रोग्राम में मतलब एक इश्टेज़ पे नाचना था तो मैं पाँच छः दिन मेरी मैम ने हम को सिखाया और सिखाने के बाद हम नाचने चले गए मेरे मन में तो बहुत डर था क्या होगा कुछ होगा लेकिन हम वहाँ पर नाचे एक ये मतलब सॉन्ग में हम नाचे और वहाँ पर क्या हुआ सारे लोगों ने सारे लोगों ने खड़े हो कर हमा मतलब ताली बजाई वो दिन मेरे मतलब बहुत मेरे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि जो नाच मेरे कम्फर्ट जोन में नही है वो नाच को मैंने चार पाँच दिन और छः सात दिन मैं सीख कर वहाँ पर नाचा था और ये मेरे लिए एक अच्छी बात है वो जो बात मैं कभी नहीं भूलूँगी